समुद्रमे जे पानि रहै छै तऽ पैघ पैघ माछ जे पालल जाइ छै पालन होइ छै हुनकर तऽ ओ मार्केटमे की होइ छै कि मार्केटमे हुनकर दाम किछु ज्यादा रहै छनि साथमे यदि छोट माछके छोट दाम रहै छै लेकिन हमरा अहाँके बीचमे यदि एहन रहै छै माछ ओहि हिसाबसँ दाम कएल जा हइ तऽ देखल जाइए हमरा अहाँके बीचमे कि समुद्रके माछमे आओर अपना नजदीकीके माछमे कतेक फर्क रहै छै तऽ फर्कके लेल अपना देसी माछ लोक बेसी विशेषके अपनाबै छै अपनाबै छै आओर बेसी विशेषके अपना छोट छोट लेल छोट छोट माछ कम दाममे अबै छै ओहिके लेल लोक मछली पालनके बेबस्था राखै छै आओर सबकिछु मछली पालनके साथ साथ सब बेबस्था नदीमे होइ या पोखरिमे अपना पालन कऽ रहलै हइ